فوٹوگرافر اور تصویر کے موضوع کے درمیان تعلق حتمی تصویر کی شناخت احساسات اور معنوں کو بناتا ہے موضوع منتخب کرتے وقت فوٹوگرافر اپنی منفرد نظریات اور دلچسپیوں کو تصویر کے ذریعے بیان کرتا ہے جو مخاطبین کو متاثر کرتی ہے مثال کے طور پر اگر فوٹوگرافر جنگل میں جانوروں کی تصویریں کھینچ رہا ہو تو ان تصاویر سے طبیعت کی خوبصورتی جانوروں کی خوبصورتی اور جانوروں کی زندگی کی روایت اور ان کی حفاظت کی ضرورت کا پیغام آسانی سے ملتا ہے میں انسانی فوٹوگرافر جو کہ ماہریت کی حامل ہوتا ہے اپنا تصاویر کے ذریعے اپنے دلچسپیوں جذبات یا سماجی پیغامات کو منتقل کرتا ہے جو دیگر لوگوں کو متاثر کرتا ہے ان کے تصاویر کا دیدار کرنے والے افراد ان کے منظر نامے میں گہرائی اور اہمیت کو محسوس کرتے ہیں